ہیلو السّلام علیکم آپ اولا سروس سے بات کر رہے ہیں ہمیں ایک کار بک کروانی تھی ایک ٹیکسی جو علی گڑھ سے کشمیر جاتی ہو تو آپ بتا دیں کہ اُس کا پرائز کیا ہوگا چھوٹی ٹیکسی کا کتنا ہوگا جس میں چار لوگ ٹریول کر سکتے ہیں تو ون مطلب پر پرسن کا بتا دیجیے کہ کتنا ہوگا اور اگر آپ کے پاس بڑی ٹیکسی ہے جس میں مطلب کم از کم چھ افراد ٹریول کر سکتے ہیں تو آپ اُس میں بھی پر پرسن کا بتا دیجیے کہ کتنی مطلب کیا لیں گے آپ کیوں کہ کشمیر کے اندر بھی جانا ہے ہوٹل وغیرہ میں اور گھومنے کی جگہوں پر جانا ہے تو وہیں سب جانے کے لیے تو آپ بتا دیں کہ آپ کتنا چارج کریں گے وہاں جانے تک کا اور مطلب کیوںکہ اپنے پاس سے پیٹرول وغیرہ ڈالنا ہوگا اور اب تو آپ کتنے ٹائم میں پہنچا دیں گے اور کتنا چارج کریں گے اُس حساب سے آپ بتا دیں کہ آپ بڑی مطلب کار کا کیا لیں گے اور آپ چھوٹی کار کا کیا لیں گے پر پرسن کا کیا لیں گے اور اندر گھمانے کا بھی کیا چارج ہے آپ کا وہ سب بتا دیجیے گا ٹھیک شُکریہ السّلام علیکم